जी हाँ मैंने एक हेडफोन खरीदा था मीशो से कुछ दिनों पहले बोनफायर कंपनी का था पंद्रह सौ रुपये का था वो और उसके साथ मेरा अनुभव बहुत ही बेकार रहा और मैं अपने साथ सभी को यही कहना चाहूँगा कि कृपया कर वो हेडफोन ना लें क्योंकि वो हेडफोन जैसा दिखता है वैसा है नहीं जैसा उन्होंने दिखाया है मीशों के प्लेटफॉर्म में एकदम काले कलर का है एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है लेकिन वो वैसा नहीं दिखता है सिर्फ वो चित्र ही उसका ऐसा है जब मैंने उसको मंगाया तो उसका प्लास्टिक स अच्छे से कटा ही नहीं है सही से उसको बनाया ही नहीं गया है और साइड के जो कुशन्स होते हैं जो कान में लगाए जाते हैं वो तो समझ में ही नहीं आ रहे है कि क्या है वो रूई लगा दी गई ऐसा लगता है कान में बहुत गड़ता है वो और रही बात साउंड की तो मुझसे ना पूछिए तो बेहतर ही रहेगा क्योंकि साउंड बहुत ही घटिया किस्म का है इसमें मतलब आप तेज करते हो तो स्पीकर फटने लगता है और तेज भी इतना नहीं होता है कि आपके कान में चुभे बहुत ही धीरे रहता है वो उसका क्वालिटी सही में बहुत घटिया है और माइक रहने दीजिए माइक का तो कुछ है नहीं जितने लोगों से मैंने बात करी कॉल पे हेडफोन लगा के उन्होंने बोला कि उसको हेडफोन निकाल के बात करो क्योंकि माइक वर्क ही नहीं कर रहा ढंग से तो मैं तो बिलकुल इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो नहीं खरीदना चाहिए आप लोग को भी ये मैं तो ये वापस कर रहा हूँ तो थैंक यू